हान्थामेलानि आंखाला सावस्रिनि जोथोन मोननायखौ जोबोरैनो गोहोम खोख्लैयो जायनि जाहोनाव माखासे एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला आरो माखासे इमार्जेन्सि केसफोर जायोब्ला हान्थामेला सुबिदा नङाब्ला जानो हागौ लामा ससेयावनो जिउ जोबनायसिम परिस्थिटिबो फैनो हागौ देहा फाहामसालिफोराथ' एसेसै एसे गोजानावनो दं नाथाय गारि मथर थाब्लाबो जुदि हान्थामेलाफोरा थिग नङाब्ला मोजां नङाब्ला हान्थामेला गाज्रि जायोब्ला से से खावसे घन्टासोबो लानो हागौ आरो दा हान्थामेलानि आंखालाव जोंनि माखासे जायगाफोराव सावस्रि बिफानाव गोबांथार बिदिनो गोहोम खोख्लैगासिनो दं हान्थामेलाखौ जों थिग खालामनो हाब्लासो जों सावस्रि बिफानखौबो जों गोग्गोमै लाखिनो हागोन आरो सुबुंफोरनि सावस्रिया गाहामै थागोन होननानै आं सानो आरो बेल' नङा